आं लिरनो बेराद मोजां मोनो आं लिरनो बिदिनो आङो सल' लिरो खन्थाइ लिरो बिदिनो आङो मोजां मोनो आंनि खन्थाइया जाबाय आंनि खन्थाइया जाबाय आंनि जिउनि थांखि जिउनि थांखिखौ लिरनायाव बिराद गोजोननाय मोनदों आंनि थांखिफोरखौ बेयाव लिरदों बेखायनो जों गावनि जिउनि थांखिखौ मोनहैनो थाखाय आं खन्थाइ लिरो बिदिनो सल' सल'मा लिरो

बर' फोरोंगिरि मावो बिदिनो फरायसालियाव फैनांगौ जायो नालाय खामानि सोलाबा सम मोना बेखायनो मालाबा सम मोनबा लिरो बिदिनो लिरनायाव इन्टारेस्ट दं आङो मोजां मोनो समजों लोगोसे खारफानो जानो बिदिनो लिरनायाव खन्थाइ सल' सल'मा लिरनो थाखाय बिदिनो जों दावगालांनो हायो आरो खन्थाइ सल' लिरनानै सासे सासे मानसि जानो हायो आरो बिदिनो बेखायनो जोङो लिरनाय फरायनायाव मोजां जानांगौ बेखायनो जों लिर लिरनायाव जों सल' सल'मा लिरनायाव जों गावनि जिउनि थांखिफोरखौ लिरनो हायो बिदिनो गथ'फोरखौबो जोङो फोरोंनानै मानो बुजायनो लिरनाय फोरोंनो हायो बिदिनो गावबा गावनि थांखिखौ सौहैनो थाखाय जोङो मोनसे मोनसे सिमां थायो ओंखायनो जों लिरनाय फरायनायखौ गोसो होनांगौ आरो समजों लोगोसे खारफानो थाखाय जों